पूर्णियामे पर्यावरणके ई छै कि पहलके लिए बहुत सारा चुनौती छै जकरासँ बचैके उपाइ छै जेना गाड़ी घोड़ाके प्रदूषण जे छै ज्यादा होइ छै तऽ ओकरासँ पर्यावरणके सामना करै पड़ै छै अगर ओ गाड़ी घोड़ा कम चलै बढ़िआँ ढंगसँ चलै प्रदूषण कम हेतै